एकतीस सए तैंतीस एकतालिस हजार नओ सए सत्ताइस हजार पाँच सए तैंतालिस हजार तीन सए एक लाख दस हजार तेरह